हलो उबेर सर्विस मां मथुरा पां गा गांधी रोड तां थी ॻाल्हायां मूंखे अंबरनाथ शिव गंगा जे पासे में फ्लावर लाइ टैक्सी खपे त तव्हां जेतिरो जल्दी थी सघे तव्हां मोकिलियो त मूंखे हिते तमामु जल्दी पहुचणो आहे महिरबानी